अगर हमरा सबके कोइ तीर्थ यात्रा पर मधुबनीसँ सिमरिया घाट गंगा स्नान करैके अछि तऽ कमसँ कम एक सए चालीस किलोमीटर दूर जाइत छै ओकरा लिए हमरा सभके लिए सभसँ पहिले प्राथमिक उपचारके कीट लऽ लेब ताहिके बाद पानिक बोतल ताहिके बाद किछु नास्ता पानि लऽ लेब जे हमरा सबके एक सए बीस एक सए चालीस किलोमीटर गाड़ी अगर चलतै तऽ कतौ लगातार तऽ गाड़ी चलतै नहि बीचमे रुकऽ पड़तै कतौ चाय पियऽ पड़तै नास्ता करऽ पड़तै पानि पियऽ पड़तै ताहिके बाद अगर कतौ गाड़ी दुर्घटना भऽ जाइ छै तऽ हमरा सङ्गे जे छथि अगर ओ ठीक ठाक छथि या हम ठीक ठाक छी तऽ प्राथमिक उपचार तऽ किछु कऽ सकैत छी जेना डिटॉल लगा सकैत छी रूइसँ छिलाएल के तऽ तऽ ओकरा साफ कऽ के हैंडीपलास्ट लगा सकैत छी खून बन्द कऽ सकैत छी तेकर बाद रुइ लगेलाके बाद बीटा डाइन लगेलाके बाद ओकरा पट्टी बान्हि कऽ हम कोनो निकटतम अस्पतालमे देखा सकैत छियै आओर ओकरा सङ्गे ई चीज ध्यान राखी कि लम्बा बाइकिंग जखन करै छी तऽ ठेहुनामे आओर हाथमे हाथ मे ग्लव्स रहय हेलमेट जरूर नीक कम्पनीके रहा ठेहुनामे बाइकिंगके लिए अबै छै अलग सँ पैड से लगाबी ताकि एक्सिडेंट कतौ होय तऽ ठेहुना हमर नहि टूटय जे बैसल छथि हुनको हेलमेट दऽ देबनि हुनको ठेहुनामे दऽ देबनि जूता जरूर रहए आओर जूता एहन रहय जे कतौ कोनो गिटियो मे लगाएत ओय जूता नै कटाए तै सं की हेतय हमर प्यार बचल रहत